जी हमने असें एह् स्विगी उप्परा असें आर्डर कीते दा हा ते एह् जेह्का टैम दित्ते दा अद्धे घैंटे दा एह् आर्डर पुज्जे दा साढ़ा पंजाह् मैंट्ट च ते ऐसी असें गी भुक्ख लग्गी दी बड़ी तेज़ अस ट्रिप मारियै आए दे हे दरासल ते असें गी भुक्ख लग्गी दी बोह्त तेज़ ते तुसें आर्डर इन्ना लेट करी उड़ेआ ते ऐड्डी बड्डी एह् फर्म ऐ स्विगी ते नाम ऐ एह्दा पूरे ऑल ओवर इंडिया शायद स्विगी ऐ ते अगर एह् तुस ऐसे ऐसे कम्म करगे ते असें ते आर्डर करना बंद करी उड़ना तुस एह् कैसे कम्म करदे असेंगी भुक्ख लग्गी दी इन्नी ज्यादा ते तुस आर्डर टैम्मा नी दे पाए आर्डर आया ते फ्ही असें गी भुक्ख मुक्की गेदी असें बाह्र होर किश खाऊ उड़े दा हा एह् थोह्ड़ा ना गल्ल होंदी ते तुस किश ना किश करियै साढ़ी प्रॉब्लम एह् सैटल डाउन करो जां ते असें गी एहदा रिफंड देई उड़ो कि असें हून खानी ऐ नी ऐ चीज़ एह् लेई जाओ अपनी चीज़ तुस ते नां असें अज्ज दे बाद मंगानी असें इन्नी तेज़ भुक्ख लग्गी दी ही निक्के निक्के बच्चें न साढ़े कन्नै इ'नेंगी बी भुक्ख लग्गी दी असें ऑडर कीता असें उत्थै ऐस्टीमेट टैम दित्ता हा अद्धा घैंटा अद्धा घैंटा होई गेआ फ्ही चाली मिनट होई गे असें गी कोई ओह् नी दित्ता तुसें कोई रिफंड नेईं दित्ता कोई किश नी दित्ता कि तुसें आर्डर दित्ता असेंगी आर्डर दित्ता इन्ना लेट कैह्सी कीता असें जेल्लै कीता आर्डर अद्धा घैंटा थुआढ़ी जबान ऐ ते अद्धा घैंटा भेजो आर्डर की नी आया कोह्दी गलती ऐ ओह् असें ते पैसे पूरे दित्ते असें टैम पर आर्डर चाहिदा हा एह् ते नेईं हा अस फ्री उप्पर खा'रदे तुसें आर्डर टैमा दा देना चाहिदा ते जेह्के तुस प्रॉब्लम ऐ इसी सालव करो नेईं ते फिर रिफंड देई उड़ो लेई जाओ अपना आर्डर एह्का आए दा मिगी नी चाहिदा ऐ थुआढ़ा आर्डर शॉडर ते एह् लेई जाओ टाइम पर आर्डर देना होंदा किश भुक्ख लग्गी दी होंदी निक्के बच्चे न अस ते चलो बड्डे न निक्के बच्चें दा बी किश सोचो ते मिगी एह् जल्द शा जल्द समाधान करियै सनाओ